औ आरसा नोङो एम्फौ फारमार नामा एम्फौखौ माबोरै माबोरै फिसियो फालाय

दा एम्फौखौ जे फिसिबाय नोंसोर एम्फौ फिसिनानै मा खालामो फालाय एम्फौखौथ' जेन'बा मोनबाय दे फाननोबो मोनबाय ओमफ्राय बिनि बैसोआ बेसे गोलावसिम जोरो फालाय

ओमफ्राय इन्दि बिलाइनि बारै दस्रा बिलाइफोरखौबो जायो नामा दा जे दा जे नोंसोर एम्फौखौ जेन'बा मोनखांबाय मोनखांनानै बेजे फिथोब थोबो बे फिथोबखौ नोंसोर मा मा बानायो

गुबुन माबाफोर राहा दंबावो नामा बेखौ फाहामनायनि फाहामनाय मानि जेन'बा गो मा गोजौ थाखोनि बाजारफ्राव फानहरनो हानाय राहाफोर दं नामा हा हागौमानि हागौमानि नोंसोर गोजौ थाखोआव गोजौ थाखोनि बाजारफ्राव जेर'खम नोङो दा हेन्दलुम टेक्सटाइलफोर दं माबाफोर दं बेफ्राव फानहरनो हानाय माबा मोनसे राहाफोर दङबा नोंस्रा लाबा लाबफ्रा एसे बांसिन जायोन्दां दे जाय हक हागौमानि गोजौ थाखोसिम फानहरनो हानाय बेबस्थाखौ ला दे सोरजोंबा सोरजोंबा सावरायनानै रायलायनानै आजिखालि गोबां थाखोनि मानसिफोर दंसै ना दे मोजां मोजां आबार खालामबानो जाबाय दे